ہلو جی کون جی میں بات کر رہی ہوں بولیے جی کروا سکتے ہیں آپ ایک کاپی کا تو پانچ روپے ہیں لیکن اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے یہاں پر تو پانچ روپے ہی ہے جی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت جی اور کیا کروانا ہے آپ کو اچھا اور بائنڈنگ بھی کروانی ہے جی ہو جائے گا جی شاپ تو کھلی رہتی ہے آپ کل شام آ جانا چار بجے میں وہیں ملوں گی آپ کو اور کچھ بھی کروانا ہے آپ کو اچھا جی جی بس پانچ منٹ میں مل جائیں گے آپ کو ہاتھوں ہاتھ تو آپ کب آئیں گے جی جی کلیئر رہتی ہے تو آپ کو کتنے کتنے پروجیکٹ کروانے ہیں اچھا تو میں آپ کو بتا دوں گی کتنے پیسے ہوئے ہیں آپ آ جانا شاپ پر

ٹھیک ہے آپ آ جانا کل چار بجے شام کو میں وہیں ملوں گی آپ کو شاپ پر تھینک یو